खुलिनोथ' सानोमोन नाथाय सहाजोबा थाखा फैसानि खोथा गोसोआथ' सानो माने आखायाव थाखा फैसा गैया जमा खालायनो हाया ओरै न'खराव फिसा फोरोंनाय मानाय ओरैफारसे ओरै हरबा ओरै गैया ओरैफारसे न'खराव जानायनि फारसे टेनसन बेखायनो सहाजोबा गोसोआ गिदिर गिदिर सानो माने आखायाव गैया नालाय आरो हाजिरा मावनानै जाग्रा उफाय गैया बेनि थाखायनो सहाजोबा जोंहालाय सानो माने हनै थाखा फैसाखौ बहा मोननो बहा मानो जायो मालायनाव सुथ लाबाबो नोङो बेसे सुथ हरनो जायो रिन लाबाबो हनै बेसे मा खालायनो ओरै न'खर फारसे सानबाबो जाया ओरै फिसा फरायनाय आरो ओरै हटेल होनो सानो बेखौबो सहाजोबा बेनि थाखायनो जेरैबो प्रब्लेम जायो आरो जोंहा गैयिया न'खर माबा हाजिरा मावनानै जाग्राया आरो नङाबाथ' सानो गोसोआ गिदिर गिदिर माने सहाजोबा बेनि थाखायनो इसे प्रब्लेम जायो आरो जोंहा